जैसे मतलब कोई पिक्चर देखा उसमें जो कोई सामान आया मतलब जैसे कुर्ती और बेलौज या जैसे मतलब फ्रॉक उनको पसंद आया मतलब वो हम बोले सोचे स यही तरीका से हमको बनाना है तो हम जो है दूसरे से मतलब सीखने के लिए दूसरे जगह गए बोले हम कि जो मतलब फिलम में जो हैं ना ये तरीका से जो है ना सूट हम देखें तो वही सूट हमको इच्छा होता है सीखने के लिए बनाना चाहते हैं तो बोले बनाना चाहते हैं मतलब तो एक दो तो खराब या वो सिखा दिया वो एक दो ख़राब हो गया तीसरी बार जो सही सलामत हुआ तो उसके बाद जो है ना हम ओथ वो चीज़ कुर्ती बनाने लगे बनाने लगने के बाद जो है दूसरे दिन हम जब बनाते थे तो दूसरे दीदी हमको देखा मतलब सूट बहुत बहुत अच्छा दीदी बनाई कहाँ बनाए हम बोले जो मतलब एक बार जो है ना फिलम में एक ही को देखें ना ये सूट बहुत पसंद आया इसका सिलाई और देह में भी फिटिंग था तो इसलिए हम बोले सो हम सीख के हम बना लेते हैं नहीं तो हम दूसरे के पास जो गए ना तो हम बोले ऐसा ऐसा बात जो मतलब भैया देखें ऐसा दीदी देखें जो हम ऐसा सूट देखे हैं हमको इच्छा होता है मतलब बनाने का हमको सीख लेना तो हमको सीखने बाद जो है ना दूसरे के भी बना देते हैं देंगे तो बोला हाँ हाँ दीदी ठीक है जिसी तरीका से है हमको दीदी को हमको जो सूट है ना सलवार है सूट सलवार हमको बनाने दीजिए कहलियै ठीक है दीदी हम बना सकते हैं बस उस कपड़ा दिये वही ढंग का जो है ना सिलाई विलाई किए उसी ढंग का धागा होगा लेके सिलाई करके उस दीदी को जो है ना बस रेट बता के हम दिए मतलब दीदी लीजिए हम बोला हाँ हाँ दीदी बहुत अच्छा बनाए बहुत और सुन्दर है दीदी ये इसी तरीका से बनना चाहिए दूसरी दीदी चलाया जैसे सिलाई करने के लिए सिलाई कपड़े लेके तो वो बोला दीदी कि किसी से जैसे हमको बिलौज चाहिए दीदी मतलब सही सलामत को मतलब हमको सिलाई होना चाहिए ठीक है दीदी हम बना सकते हैं हम जो है ना एक फिलम में देखे थे मतलब बेलौज बेलाज बेलौज जो है ना हमको बहुत पसंद आया हमको भी इच्छा था जो मतलब को जो बेलौज हमको मतलब सीखना चाहिए आ सीखने के बाद जो है हम बना सक बना लें हम दूसरे जगह कहीं और गए सीखने के लिए बोले दीदी लोग जो है ना ऐसा मतलब हमको ये फिलम में हम देखे थे एक बेलौज बिलौज हमको बहुत अच्छा पसंद आया वो बिलौज जो है ना हमको सिखाना सीखना चाहिए तो वो बोला जो सि ठीक है सिखा देंगे सीखने के बाद एक दो कपड़ा जो है ना खराब खराब कर दिया उसके बाद जो है तीसरे नंबर में तीसरे बार जो है ना हम सही मतलब ढंग से उसको बनाने देते हैं बनाकर के दीदी लोग को सबको दे करके दीदी लोग भी पहन के बहुत खुश हुआ हाँ दीदी ऐसा ही बनना चाहिए आप जो है ना फिलम में देख के आप जो है ना इतना दिल में तस्सली कर लिए जो हम सीख जाएं सीखने के बाद भी हम भी पहन लेंगे सी के और दूसरे दीदी को भी पहनाएंगे उससे क्या बोला मतलब द वो जो है मतलब नाम बढ़ते जाएगा ऐसे इस तरीका से मतलब जैसे कि दीदी फिलम में मतलब देख रहा था मतलब कोई मतलब फिलम में कोई ये मतलब ये जैसे कि देख रहा था तो वो उसका कपड़ा जो ढंग का पसंद आया वो दीदी जो हैं दूसरे के बाद जाके सीख के वो वो उस तरी उसी तरीका से जो है ना वही तरीका से सिलाई कर रहे हैं